جن میں سے ہمیں یہ اچّھا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پانی کے اندر تین منٹ ٹھہر جائے چار منٹ ٹھہر جائے تو اس سے اس کی صحت میں بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارے بیماریاں بھی دور ہوتی ہے کئی لوگ اس فوائد کو بہت پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی میں تین چار منٹ تک بھی رہتے ہیں اندر اور تین چار منٹ تک اپنے سانس کو روک لیتے ہیں اور سانس روکنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے اس کو کیونکہ وہ سانس جو روکتا ہے تو اس سے جو اس کی سانس روکنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے اور سانس جتنا روکتے ہیں وہ اتنا بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے سانس روکنے کی اس میں بہت سارے فائدہ ہوتا ہے اور بھی ساتھی کہتے ہیں بھائی سانس روکنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے کیا ہم پانی کے اندر اتنے دیر سانس روک سکتے ہیں تو سانس روکنا آسان ہے پر یہ ہے کہ اپنا سانس جو ہے روکنے کا کیپیسیٹی ہے وہ اپنا دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور سانس روکنا آسان ہے کیونکہ تین چار منٹ سانس روک لیتے ہیں کچھ لوگ تو چھ منٹ بھی روک لیتے ہیں کچھ لوگ اس سے زیادہ ٹائم بھی روک لیتے ہیں سانس کو سانس روکنے کی یہ ہے کہ آپ جتنے دیر کوشش کریں گے دھیرے دھیرے ہوگا جلدی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے آپ کوشش کرے پانی میں سانس روکنے کی